ॾह हज़ार नव सौ टे पंज लख ॾह हज़ार ॿ सौ ॿ चार लख नव हज़ार सौ टे लख वीह हज़ार चार सौ ॿ असी हज़ार ॿाएतालीह सौ